मध्य प्रदेश में प्रमुख बैंकिंग या बीमाकरण जो नीतियाँ हैं जो प्रमुख हैं जैसे कि बैंकिंग में लोन को ज़्यादा महत्त्व दिया जाता है और इसका उद्योग में बहुत ही बढ़ावा रहता है बेंकिंग में व्यापारिक लोन होता है जिससे की व्यापार को व्यापार को बढ़ाने या चलाने में बेंकिंग से लोन लिया जाता है इसमें कृषि लोन होता है जो किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है उनको कृषि के लिए बेंकिंग द्वारा लोन दिया जाता है बीमाकरण में बहुत सी बीमाकण बीमा कराया जाता है बहुत लोग बहुत से बीमा करते हैं जैसे कि व्यापारिक बीमा इसमें व्यापार के लिए जो है बीमा कराया जाता है इसमें एल आई सी होता है इसमें एल आई सी बीमा होता है और उसमें एक वाहन बीमा होता है जिसमें स्वास्थ्य बीमा होता है और इसमें बहुत से उद्योग में बढ़ावा देने के लिए इसमें बहुत सी चीज़ों का बीमा कराया जाता है और ये सब बीमाकरण के क्षेत्र में बहुत महत्व देते हैं इसमें जो जनधन जो जनधन सुरक्षा योजना है वो इस उद्योग में बहुत महत्व है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी है जो इन्होंने निकाली थी